ہمیں مختلف طور پہ گرمی کے موسم میں ہلکے ہلکی کپڑے پہننا چاہیے اور صبح صبح گھومنا پھرنا بھی چاہیے اور گرمی کے موسم میں جہاں تک ہو سوتی کپڑے کا استعمال کرے اور سوتی کپڑے کا استعمال کرے اور گرمی کے موسم میں گھر سے باہر نہ نکلیں اور صبح صبح گھومے پرے اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا دماغ تازہ رہتا ہے صبح صبح گھومنے پھرنے میں اور سردی سردی کے موسم میں ہم لوگ گھوم نہیں پاتے ہیں کسی پریشانی کی وجہ سے یعنی مطلب ٹھنڈی کی وجہ سے ہم لوگ صبح صبح نہیں جا پاتے ہیں سردی میں تو اس لیے ہم لوگ سردی میں نہیں گھوم پاتے ہیں اور سردی میں جہاں تک ہو کہ موٹے موٹے کپڑے پہنے یعنی اونی وغیرہ کپڑے پہنے اور ہمیں صحت کا بھی خیال رکھے تو سردی میں اور سردی میں عام طور پرہ انسان کو دھوپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے سردی میں گھومنا پھرنا بند کر دیتی ہے اور بارش کے موسم میں دوڑنے کے لیے انسان نہ ہی نکل نہ نکلتے ہیں اور کچھ انسان مطلب بارش کے موسم میں گھومنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں کیچر وغیرہ رہتے ہیں اور انسان کو اچھا نہیں لگتا گھومنے کے لیے کیوںکہ بارش کے موسم میں عام طور پہ ہمیں کھیت وغیرہ میں یعنی اچھے جگہ پر چلے جائے وہاں گھومے پھرے وہاں کا نیا نیا موسم دکھے بارش کے موسم میں نئی نئی چیزیں ملتی ہے دیکھنے کے لیے اور مائنڈ دماغ فری ہوتی ہے اچھا ہوتا ہے